हैलो फायर ब्रिगेड से बात कर रहे हैं हम आग केह्ड़ी जगह भैया अच्छा ओह् प्हाड़े ई अग्ग लग्गी दी भैया केड्डा प्हाड़ किन्नी जगह पूरी लोकेशन ऐ सानूं कनाल हारी जगह अंजी आसे पासै घर नना न उत्थें अच्छा घर ऐल्ल पुज्जनी ऐ जां पुज्जी गेदी ऐ केह् सिस्टम ऐ अच्छा अच्छा अच्छा ते तुस सानूं लोकेशन सैंड करो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा फोन तुंदा नाम केह् ऐ अच्छा अच्छा शुभम शर्मा अच्छा अस आने आं किन्ने टैम उप्पर हून सुनाई ओड़ना उद्धर पुज्जी में किन्नियां गड्डियां इक्क गड्डी बड़ी ऐ दौ लेई आचै ते प्हाड़े ई अग्ग ते दौ गड्डियां चाही दियां गै ते दो दो बच्चे फसे दे न ते मतलब घरा कोल अग्ग पुज्जी जां घर ऐल्ली बचे दे न पुज्जने आह्ली ऐ ते घर खाल्ली कराओ आं जिन्ने तोड़ी में पुज्जना घर बी सड़ी जाने ते जेह्ड़े अंदर ञ्यानें न ओह् सड़ी जाने उनें ई बाहर कड्ढो पैह्लें कुदै ओह् करो इनेंगी बाहर पुजाओ फिर अस आवा करने आं गड्डियां त्यार होइयां अस बस निकलने आह्ले आं ते पुज्जी जाना टेंशन निं लैओ तुस घर खाल्ली कराओ जेह्के बच्चे बुड्ढे ते उनें सारें गी बाहर कड्ढियै इक्क जगह सेव करो ते अस अग्ग बुझानै गी आई जन्ने आं आं अच्छा कोई गल्ल निं अस निकलने आह्ले आं कोई निं सारी पूरी टीम आवा दी ऐ आं जी कोई निं